हमारे शहर में घर में नहीं घर मे तो नहीं हाँ शहर मे ज़रूर लाइब पुस्तकालय है वहाँ पर सभी तरीक़े की पुस्तकें मिल जाती है जब भी जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं मुझे तो छोटेपन मे ज़्यादातर कॉमिक्स ही पसंद आते थे उनको पढ़ती थी मनोरंजन करती थी और बहुत अच्छा लगता था मेरे साथ में मेरी सहेलियाँ थीं वो भी जाती थी वो भी पढ़ती थीं इसी तरीक़े से मुझे पुस्तकें पढ़ना पसंद हैं